अज्जकल डोगरी जेह्की मतलब कि डोगरी भाशा साढ़ी शैल ऐ अज्जकल डोगरी गै चला दी ज्यादा डोगरी बोल्ला ने अज्जकल नेट उप्पर बी मतलब कि डोगरी गै ज्यादा मतलब बड़े दूर दूर तक मतलब की डोगरी साढ़ी पुज्जी दी ऐ ते जि'यां साढ़े कच्छ मुड़े आए मतलब कि ओह् असेंई मतलब कि इयां पुच्छन लगे मतलब किअसें आखेआ असेंई डोगरी गै शैल लगदी ऐ असें डोगरीें मतलब कि शैल इयां इयां लोक मतलब कि डोगरी लोक गाने गंढी लैते दे डोगरी गाने इयां मतलब कि डोगरी अज्जकल डोगरी पैह्लें कताबां बी चलदियां हियां डोगरी च ते डोगरी मतलब कि शैल होंदी एह् बड़े मतलब कि दूरे दूरे तक डोगरी पुज्जी दी ऐ मतलब कि ना पैह्ले लोक मतलब कि हिंदी च गै गल्लां करदे हे डोगरी च कोई करदा नि हा नेईं अज्जकल डोगरी बिच आम लोग डोगरी बिच गल्लां करा दे न ते मतलब कि